बिआह करैके रहैत छै लड़का लड़कीके मैचिङ्गमे बिआह नहि होइत छै किआकि लड़काके मन भेल कि हम बिआह करी पढ़ल लिखल लड़कीसँ बढ़िआँ लड़कीसँ अपना पसंद लड़कीसँ लेकिन आइ काल्हिमे नहि होइत छै अपना पसंदसँ शादी कियाकि से मम्मी पप्पा कहथिन तेकरेसंँ ने बिआह करतै ओहि दुआरे की आइ काल्हिके लड़कीके या लड़काके बहुत खवाहिश रहैत छै कि हम नीक लड़की खोजी नीक लड़का खोजी लेकिन हुनकर मम्मी पप्पा नहि करैत छनि तऽ ओहि दुआरे मम्मी पप्पाके पास मजबूरी रहैत छै कि पैसा नहि रहल तऽ लड़काबाला पैसाके माङ्ग केलक तऽ केना ओते पैसा देथिन केना की करथिन तऽ सोचमे आबि जाइत छै ने लड़की पप्पाके एते एते पैसा हम केना देबै केना बेटीके बिआह होयत आ लड़काके पप्पाके होइत छनि हम एते दहेज ली तऽ दहेज कहाँसँ अनथिन ओते ओते पैसो रहबाके चाही ने अथीके आ कतेकके रहैत छनि गाममे कतेकके बाहरमे मन रहैत छनि रही दिल्ली बम्बई लेकिन कतेके घरबाला घर पर रहैत छै तऽ केना रहथिन बाहर तऽ ओहि सब लेल कहैत छी से सबके मिलाके बिआह करबाके चाही लड़कियोके या लड़कोके मम्मी पप्पाके इच्छा से शादी करबाके चाही